जॾहिं मां नंढड़ी हुअसि पंज साल जी हुअसि तॾहिं उहे गाना ॿुधी करे लता मंगेश्कर जा गाना ॿुधी करे ऐं उन डांस करण जो ॾाढो मन थींदो हुओ त ॾिसी ॾिसी करे टीवीअ ते ॾिसी करे स्टैप कंदी हुअसि तंहिंखां पोइ वरी नयूं नयूं ॿियूं आहियूं हीरोइनियूं आशा भोसले उन खे ॾिसी ॻाइणु शुरू कयो ऐं थोरो थोरो पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां थोरो गाननि जे हिसाब सां पंहिंजो पाण ई थोरो थोरो करणु शुरू कयो